हॅलो सर केसां बोर हाय जायत दीस मरे दिश्टी पडना तूं इगोजेन तूं आ येल सायबिणी फेस्टल लागून येल कित रे आनी जाली होय तयार जाली आ म्हाका एक सांगून नोयेना मीस कितल्यांकू

सोदा आसत न्हू मिू आ बरें आनी ह्या वर्सा वॅलकानी सायबिणी पुरसांव काडटाय फेस्ता दिसाकू आं वोय वोय

हय हय भेंड बी हाडटा आसतो न्हू

आनी आठ तारकेर ते मदर्स डे प्रोग्राम आहा कितें एगोजेंत तूं मिस जाय न्हू होय भुरग्यांक धाडचें

ओय तेंक कित दोतनी कित प्रोग्राम आहा हुंय तें दिसां ते खातीर मादर्स डेयाचेर आनी आमगे सॅक्टरा नव्यान केन्ना आ बरें बरें किदें क्लिनींग विनिंग बी आहा आतां सांग म्हाका येता हांव हेल्पाक

आ बरें येता चोवया चितलां हें नवोय दीस न्होयेन करपा ह्या फाटी हय हय होय आनी आंटी बी सोरी बरो हाय न्हू रेका दिय ओय सोगलीं बरें बरें तर बरें बाय